दिलेश बाब गूड आफ्टरनून तुका सांगिल्लें पार्सल तुमी सारकें टायमार पावयिल्लें थॅक्यू पॅकींग बरें जाल्लें घरच्यांक सगळ्यांक जाय तशें वेवस्थीत पावलें घरांतल्या सगळ्यांनी खालें आनी सांगपाचें म्हणजें सगळ्यांक आवडलें स्पेशली ग्रेवी चिकन आयटम आनी पराटा पळय दिल्ले तें तुजें कंभीनेशन बरें आशिल्लें चिकन ड्राय फ्राय बरें जाल्लें ग्रीन सॅलेड खरें बरें जाल्लो आनी स्वीट डीश तर तुजी तोखणाय करपा सारकी जाल्ली आतां दिलेश बाब तुवें पळय जो ग्रेवी चिकन आयटम आनी पराटा दिल्ले त्या ग्रेवी चिकन आयटमा इल्लेशें तिकट कमी जावपाक जाय आशिल्लें तिकट इल्लेशें चड जाल्लें आनी चिकन ड्राय फ्राय तातूंकय इल्लेशें तेल कमी वापरप इल्लेशें बरें जाता देव बरें करूं